जाबाय हेलौ औ नोंथां नोङो सिनायदों ना आंखौ अह आंनो दाखालिनि बादि खामानि मावग्रा नोंथांजों लोगोसे सा जि नांबावगौमोन आरो गाबोननि गाबोननि गेजेरावनो ओह बेबाराव साबा हिन्जावसा हिन्जाव एबा साबा हौवा बिदि नांगोन आरो खामानिया हौवाफोरनिबो दं हिन्जावफोरनिबो दंनायोमोन नालाय ओह खामानिया ओरैनो

बेयावनो थानो हागोन आरो ओम ओमफ्राय खामानियाथ' आरो सिगांनि बादि नङा एसे टाइमा बारा जागोन आरो ओम मोनानि मोनायावबो मावनाय जागोन ओह सेलारिया सासेयाव सानसेआव द'जौ जागोन

नों नागिरनो ना

ओम ओम औ औ औ औ औ सानथाम ओम ओम

औ औ माने मोनायावबो मावनाय जागोन नालाय ओंखायनो एसे दा माइबा प्रब्लेम नामा

मानि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय माइबा नांगोन नामा थांलाय फैलायनि थाखाय औ ओम दे होम्बा